بہار میں اگر مقبول صنعت کی اعتبار سے کی بات کی جائے تو بہت ساری موجود ہے جس میں بینک پرائیویٹ بینک اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزوں کو مختلف برانڈ موجود ہے اس کے علاوہ دواؤں کے بہت سارے فیکٹری موجود ہیں بہار میں بڑے اعتبار پر صنعتی طور پہ بات کی جائے تو باہر سے کچے مالوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے اور اور انہیں اپنے بہار میں ایک پیمانے پر تیار کیا جا رہا ہے بہار کے کولہاپور سے کولہا پوری چپل اس کے علاوہ مظفرپور سے نیچی جیسے جی آئی ٹیگس ملا ہوا اسی طرح سے دیگر مختلف علاقوں سے آموں کا بھی جی آئی ٹیگس بہار میں ملا ہوا ہے